ہندوستان میں بہت ایسی جگہ ہیں جہاں ہم نے بائک سے سفر کیا ہے مثلاً ہم نے کشن گنج سے کشن گنج بہار کا ایک ڈسٹک ضلع ہے جہاں سے ہم نے ارریہ کا سفر کیا ہے بائک سے وہاں سے فر پورنیا پورنیا سے کٹیہار کئی بار ہم نے بائک سے دورہ کیا ہے اور ہم میری ایک دلی خواہش ہے کہ ایک ادم بلٹ گاڑی ہو بائک ہو جس کو میں ڈارجلنگ کی پہاڑوں پر جانا چاہتے ہیں بالکل تنہائی میں اکیلا میں کیونکہ دنیا میں بہت ٹینشن ہے ٹینشن کو دور کرنے کے لیے میں اکیلا جینا چاہتا ہوں اکیلا سفر کرنا چاہتا ہوں ویسے تو بہت ساری جگہ ہے جہاں میں نے بائک سے سفر کیا ہے دہلی دوران طالب علم ہم لوگ بائک سے نظام الدین نئی دہلی اور ہوتے ہوئے پرانا قلعہ اور چڑیا گھر ان لوگوں کا بھی بائک رائڈ کر کے دورہ کیا ہے ابھی فی الحال میں بہار کے جس جگہ میں ہوں روزانہ میکسیمم ٹائم بائک سے ہی دورہ کرتا ہوں خوبصورت جگہوں میں میرا آندھرا پردیش ایک جگہ ہے خوبصورت جگہ ہے جہاں پر میں نے بائک سے سفر کیا ہے اور آگے میری خواہش ہے کہ میں پہاڑی علاقہ بائک سے سفر کروں جیسے لداخ ہو گیا ڈارجلنگ ہو گیا بیجنگ وغیرہ ہو گیا پہاڑی علاقے